सिंधी ॿोली अॼु जी तारीख़ में हुनजो अंश घटि थींदो थो वञे छाकाणि त इस्कूल में इंग्लिश मिडीअम स्कूल इंग्लिश में पढ़ाईंदा आहिनि ऐं स्कूल वारा सिंधी सब्जेक्ट बि घटि रखंदा आहिनि ॿियो असां ॿारनि सां घर में सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं पोइ जॾहिं ॿार टिचरियुनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि त चवंदा आहिनि तव्हांजे ॿारनि खे इंग्लिश ॻाल्हाइण नथी अचे इहे कॉन्वेंट स्कूल आहे सिंधी में जाम तकलीफ़ आहे त तव्हां इन सां इंग्लिश में ॻाल्हायो ॿियो असां सिंधी भाषा खे ॾिसूं पंहिंजी मातृभाषा खे ॾिसूं या स्कूल खे ॾिसूं स्कूल वारा पंहिंजी ॻाल्हि था कनि असांखे पंहिंजी मातृभाषा खे ॾिसणो आहे ॿार खां केरु पुछंदो भई तूं केरु आहीं त उहो चई सघंदो त मां सिंधी आहियां ऐं अगरि हुनखे सिंधी न ईंदी त उहो चवंदो त उहो सिंधी आहीं ऐं पंहिंजी ॿोली नथी अचे त मतलबु छा सिंधी आस्ते आस्ते ॿोली ख़लासि थींदी थी वञे सिंधी बोलीअ खे बचाइण जे लाइ असांखे उधम करणु खपे सिंधी ॿोलीअ खे अंग्रेजी ॿोली ख़लासि करे छॾियो आहे असांखे हुनजे लाइ कुझु सुठो क़दम ख खणणु घुरिजे सिंधी ॿोली असां ई वधाए सघंदा आहियूं सिंधी माण्हू सभु मिली करे सिंधी ॿोलीअ खे वधाए सघंदा आहियूं सिंधी ॿोलअ जे लाइ असां कुझु बि करे सघंदा आहियूं सिंधी ॿोलीअ जो अंत न थियण घुरिजे न त अॻियां हली करे असांजा ॿार बि असांजा पोटा पोटियूं पोइ इंग्लिश में ई ॻाल्हाईंदा सिंधी ॿोली हिकदमि ख़लासि थी वेंदी त हिन लाइ सुठो क़दम खणणु घुरिजे जय हिंद